हलो अंकिता रेस्टॉरंट हांव वर्षा गरड उलयतां म्हाका पन्नास लोकां खातीर जेवणाची ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली तुमच्या हॉटेलाचो मेनू सांगता मातसो कितें आसा तो हय म्हाका वॅज पुलाव पनीर टिक्का ब्रॅड आनी स्विटांत गुलाब जामून जाय आशिल्ले हय पन्नास लोकां खातीर जाय

म्हाका हे हो मेनू म्हाका अर्द्या वरा भितर पावंक शकतलो ना म्हाका आतांं म्हाका अर्जंटली जाय आशिल्लो आनी ऑफर कितें आसा हाचेर कित्याक अशी आसताली मरे ना पयल्याच विकांत तुमी ट्वेंटी पर्संट टिसकाउंट दिल्लो आतां कित्याक दिनात आतां एटलीस्ट तुमी टेन पर्संट तरी दिवपाक जाय न्ही ना म्हाका अर्दे वरा भितरूच जाय तूं दिवपाक शकता मेनूकार्ड तुमचें कितें आशिल्लें तें वॉट्सेपार धाडटा आं धाड धाड पळयतां हांव आनी सांगता तुमकां कितें कशें तें बरें